जय झूलेलाल बुनाई ऐं कढ़ाईअ में में असरु इहो पवंदो आहे असांजा हिन सां असांजा हथ पेर हलंदा रहंदा आहिनि हथ पेर हलदा रहंदा आहिनि घ टाइम पास थींदो आहे घर जो ठहियल शइ असांखे वणंदी आहे स्वेटर वग़ैरह बि असां ठाहे वठंदी आहियां ऐं घर में सिलाई वग़ैरह बि कंदी आहियां छो कि हिन सां असांजो हथ पेर हलंदा रहंदा आहिनि ऐं कम में टाइम पास थींदो आहे असांजो हिन सां गुज़ारो थींदो आहे ऐं घरु घरु गुज़ारो थींदो आहे मां हथ पेर सां हलंदा रहंदा आहिनि ॿाह में हिन सां हलण में असांजी ॿाह में थोरो सो थोरो सो सूरु थींदो आहे पर असांजा कमु करण में चयो आहे हिन सां असांजी हथु घर में कमु करण में असांजी थोरो कमु करण में असांजो थोरो पैसे में बरकत थींदी आहे ऐं असां घर में पाण खे ख़ाली महिसूसु न कंदा आहियूं कमु करण असांजो टाइम पास थी वेंदो आहे ऐं असांखे ख़ुशी थींदी आहे कि असां ख़ाली न वेठा आहियूं ऐं हिनजो असांखे ॾाढो ख़ुशी थींदी आहे कि असां कंहिं न कंहिं कमु में लॻा पिया आहियूं हिन करे असां